دہلی میں حکومت کاروبار کی طرف خوب توجہ کیے ہوئی ہے چھوٹے سے چھوٹا کاروباری بھی دہلی حکومت کا احسان مند ہے اور حکومت دہلی معاشی ترقی کی حمایت کی طرف گامزن بھی ہے جیسے کہ حکومت دہلی پردھان منتری مدرا یوجنا کو اسٹارٹ کر چکی ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر عورتوں کے لیے بہت ساری نئی نئی اسکیمیں لا رہی ہے جس سے دہلی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے اور دہلی میں دن بہ دن معاشی ترقی ہو رہی ہے کیونکہ کسی بھی شہر کی ترقی اس کی معاشی حالت کی بہتری ہی کی وجہ سے ممکن ہے اور کاروباریوں کی دیکھ بھال کی ہی ذمے داری حکومت کو ترقی دلا سکتی ہے